आंनि बयनिख्रुइबो साबसिन बोथोरानो जाहैबाय दुफां बोथोर दुफां बोथोराव जों बयबो गोजोननाय मोनो जे उदां बोथोर गोजाङा गोलोमा बोथोर जाय समाव मिथिंगानि हायनारि महरा बेरखाङो जाय समाव मिथिंगानि समायना सावगारिया बेरखाङो जे फैलाव फोथाराव समायना मोनसे आबादथिलि जों मोनो बार खोलो खोलो बारनायजों अखा फ्रि फ्रि हानायजों समायसारो दा बे बोथोराव जोंनि गामिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरानो रंजानाय मोनो रंजाखाङो आरो बै बोथोरखौ बयबो बरायो बे बोथोरजों लोगोसे जोङो जोंनि माखासे समाजनि माखासे फोरबोफोराबो जायो जेरै मागो दमासि बैसागु बै फोरबोफोरा बोथोर लानानै बोथोर जायो दा बे हिसाबै जोंनि जि बर'नि जि रंजानाय बाजानाय बे बोथोर रंजानाय बाजानाया मिथिंगाजों लोगोसे बोथोर गुस्लायनायजों लोगोसे मिथिंगानि सावगारियाबो गुस्लायो आरो बे गुस्लायनायजों लोगोसे जोंनि गामिनि सुबुंफोरा रंजायो बाजायो आरो बेनि गेजेरजों समखौ दैदेनहरो दा बे हिसाबै आङो दुफां बोथोरखौ मोजां मोनो बे दुफां बोथोरा जों साफ्रोमबो सुबुंखौ मुहिनां मुहिनि फोनाङो आरो बे दुफां बोथोराव जोङो बयबो रंजायो बाजायो